हमर जे मिथिलामे छै सेहो मिथिला पेन्टिंग बहुत ही नामी छै जे आन बान शान के लेल जानल जाइ छै मधुबनी जिलामे मधुबनी जिलामे तऽ एकदम तहलका मचा देने छै एकदम जे छै तहलका मचेने छै मिथिला पेन्टिंग हमरा जिलामे एकदम तहलका मचाकऽ रखने छै आओर मिथिला पेन्टिंग जे छै सबके खुशी छै मिथिला पेन्टिंगसँ हर होटल हर बजार सौंसे छाड़ल छै मिथिला पेन्टिंग हर स्टेशन सबपर सब जगह छै छाड़ल आओर मिथिला पेन्टिंगके जे छै शान छै तऽ ओकरा मधुबनी जिलाके तैमे तऽ आओर हिन्द एतुका जे छै हर इन्सान मिथिला पेन्टिंगसँ जुड़ल छथि आओर सबके कला कला छै अपन अपन कला छै अपन अपन बनबय छथिन आओर जे छै से एतुका जे छै से शान बान सब किछु ओइपर लगेने रहय छथिन आओर एतुका जे छै नामी छै मिथिला पेन्टिंग हर क्षेत्रमे हर जगह जाकऽ अपन अपन नाम बनेने छै मिथिला पेन्टिंगके आओर जे छै मिथिला पेन्टिंग जे छै से बहुत ही नामी छै जेना कोनो कोनो इसकुलमे जे छै पूरा पूरा मिथिला पेन्टिंगसँ छारल छै स्टेशन सब पर आओर स्टेशन पूरा तऽ आओर पूरा एकदम छारल छै मिथिला पेन्टिंग एतुका जे छै मिथिला पेन्टिंग एकदम आन बान शान छै एकदम मिथिला पेन्टिंग छै